हेलो केँ बाजै छी अहाँ कतऽ सँ बाजै छिए कोन काम अइ अच्छा धान खरीदबै अच्छा अच्छा बहुत बढ़िआँ कहू की सेवा कएल जाए अहाँके धानके तऽ देखिऔ जेहन क्वालिटी छै सभके अलग अलग छै रेट अहाँके केहन चाही धान हँ छै चाननो चूर छै मन्सूरी छै रामदुलारी छै बासमतिओ छै तोड़लो छै बासमतीके जे छै से एथिओ छै तऽ कोन लेबै अहाँ अच्छा चानने चूरटा लेबै आओर कोनो लेबै सङ्गमे अगर ओहि क्वालिटीके ओही रेटमे जे छै से बढ़िआँ क्वालिटीके दऽ दी तऽ चलतै अच्छा तऽ अहाँके चानने चूर पसन्द अइ देखिऔ ओना तऽ ई तऽ जे छै से पचीस टके चलै छै बाजारमे तऽ लागि जेतै अहाँके कते लेबै ओना पचास किलो एक पैकेट आओर दू पैकेट नहि लऽ सकै छी दू पैकेटमे सस्ता किछु सस्ता दाम लागि जाएत हँ रेट तऽ एखन मानि लिअ पचीस टके बाजार चलै छै अच्छा रेट लागि जेतै रेटके अहाँ चिन्ता नहि करू कखन तक एबै अहाँ कहिआ एबै हँ मौसम तऽ आइ काल्हि बहुत खराब छै अहूँ सभके वर्षा होइए हँ देखिऔ ने हमरो सभके तऽ भोरेसँ जे छै से छओ बजेसँ वर्षा भऽ रहल छै गाड़ी लागल छै बाहरोके किसानो सभ लऽ कऽ एलै हँ वर्षा रुकतै